मूंखे शुरू शुरू में योग अभ्यास करणु ॾाढो ॾुखियो लॻंदो हुओ माण्हू कंदा हुआ मां उन्हनि खे ॾिसंदो हुउसि पर मां कॾहिं बि योग अभ्यास न कयो हुओ योग अभ्यास जा फ़ाइदा त मूं घणेई ॿुधा हुआ योग अभ्यास करण सुठो ब आहे ऐं योग अभ्यास करण सां फ़ाइदा शरीर खे त फ़ायदा मिलंदा पर योग अभ्यास जूं जेके जे के सूर्य नमस्कार आहे उहो मूंखे ॾाढो ॾुखियो लॻंदो हुओ सूर्य नमस्कार खे मां उनखे ऐं हिकिड़ी चुनौती सम्झी करे खईं ऐं रोज़ सुबुह शाम ऐं योग अभ्यास जी ब अभ्यासु कंदो हुउसि सूर्य नमस्कार जो अभ्यास कंदो हुउसि ऐं मां न आख़िर में उनमें ऐं काफ़ी हिकिड़ो जीत हासिलु कई ऐं उहो सूर्य नमस्कार कंदो रहियस ऐं योग अभ्यास सां ॿियूं ब क्रियाऊं आहिनि पर सूर्य नमस्कार मूंखे ॾाढो वणदो आहे अॼ मां सूर्य नमस्कार ॾींहं में घणे दफ़ा करे सघां थो उनसां मुंहिंजो शरीर बि स्वस्थ बि रहे थो रहे थो